अजकल्ल दे जमाने बिच्च पढ़ना बड़ा जरूरी ऐ पढ़ाई करना बड़ा जरूरी ऐ अस अस शैल पढ़ाई करगे ते अस किश बनी सकने न अजकल्ल दे बच्चें गी अस शैल पढ़े दे मिगी पढ़ने दा बड़ा शौंक हा में पैह्लें निक्की कलास च पढ़दी ही निक्की कलास च पढ़दी ही में पैह्लें गौरमैंट स्कूल गै पढ़े दे अस मेरे डैड़ी होर मेरे पापा होर थोह्ड़े गरीब हे ते में गौरमैंट स्कूल गै पढ़ी दी मिकी टीचरें इन्ना शैल गाइड कीता टीचरें मिगी इन्ना शैल पढ़ाया कि अपने संस्कार होने चाहिदे अपने माता पिता दे जि'यां अपने मां माता पिता साढ़े गल्ल करन मां बब्ब साढ़े गल्ल करन असें उस गल्ल दा फालो करना चाहिदा जेह्ड़ा साढ़े मां बब्ब आखन हून पढ़ो असें पढ़ाना चाहिदा में शैल करियै में ग्रैजुएशन कीती मिगी मिगी बाह्रमीं तक्कर मेरे पापे ने मिगी बाह्रमीं तक्कर इत्थें पढ़ाया हाई सकैंडरी पढ़ाया पैह्ले गौरमैंट प्रैमरी स्कूल पढ़ाया ओह्दे बाद हाई सकैंडरी पढ़ाया ओह्दे बाद मेरा शौंक हा कि में कालेज तक्कर जां मिकी कालेज तक्कर भेजेआ मेरे भापे ने कालेज तक भेजेआ कि हां जाओ कालेज तक्कर पढ़ेआ में अच्छा पढ़ेआ अजकल्ल अजकल्ल दे टीचर अजकल्ल दे प्राईवेट स्कूल ते गौरमैंट स्कूलें बिच्च बड़ा फर्क होई गेदा प्राईवेट स्कूलें बिच्च केह् ऐ कि डोगरी दा कोई सबजैक्ट गै नेईं ऐ अजकल्ल दे बच्चें गी डोगरी बोलनी होऐ प्राईवेट स्कूल ते लोग फाइन करी ओड़दे कि नेईं डोगरी कीऽ बोली तूं डोगरी कीऽ बोली फाइन होई गेआ कि नेईं हिन्दी च गल्ल करो डोगरी बिच्च गल्ल नेईं करनी इंग्लिश बिच्च गल्ल करो ते डोगरी साढ़ी मात्तर भाशा असें एह् बोलनी चाहिदी अपने बच्चें गी बगैरा निक्के निक्के बच्चें गी सखानी चाहिदी कि एह् साढ़ी मात्तर भाशा ऐ डोगरी हर इक बच्चे गी औनी चाहिदी पर अजकल्ल दे स्कूलें बिच्च प्राइवेट दे स्कूलें बिच्च डोगरी नेईं सखाऽ दे बच्चें गी कि नेईं डोगरी डोगरी नेईं बोलनी चाहिदी कीऽ निं डोगरी बोलनी चाहिदी डोगरी टीचरें डोगरी सखानी चाहिदी बच्चें गी कि नेईं साढ़ी मात्तर भाशा ऐ कि एह्दे बिच्च कुछ साढ़े संस्कार लिखे दे न जेह्ड़े असें बच्चें गी सखाने चाहिदे अजकल्ल दे बच्चे सिर्फ अपने गै पढ़ने बिच्च रौंह्दे न कि कोई पता गै नेईं ऐ कि साढ़ी भगवान गै लाई लैओ तुस अजकल्ल दे लोग अजकल्ल दे बच्चें गी एह् निंं पता ऐ कि राम कु'न ऐ कृष्ण क'न ऐ अजकल्ल दे बच्चे फोनै बिच्च गै होंदे लग्गे दे क्योंकि डोगरी भाशा गै नेईं ऐ प्राइवेट स्कूलें बिच्च बच्चें गी कि'यां पता लग्गना कि साढ़े संस्कार ऐ केह् न स्टार्टिंग दे संस्कार केह् न साढ़े असें गी साढ़े प्राईवेट साढ़े बजुर्ग जेह्ड़े पैह्लैं पैह्लैं साढ़े डोगरी बोलदे रेह् साढ़े बड्डे बड्डे दादे परदादे साढ़े मां बब्ब साढ़ी दादियां बगैरा डोगरी नानियां डोगरियां बोलदियां हां ते असें डोगरी आंदी ऐ अजकल्ल दे बच्चें गी मैड़मा डोगरी बोलन गै निं दिंदियां ते उ'नें गी कि'यां औनी बच्चें गी अजकल्ल ते सिर्फ बोलदे कि इंग्लिश बोलो इंग्लिश बिच्च गै हर इक्क बच्चे गी गाइड करना अजकल्ल ते प्राईवेट स्कूलें बिच्च गै डोगरी नेईंं पढ़ाई जाई सकदी डोगरी दा कोई सबजैक्ट गै नेईं रक्खे दा प्राइवेट स्कूलें बिच्च ते उ'नें अजकल्ल दे बच्चें गी केह् संस्कार आने भला केह् होंदा केह् नेईं साढ़े मां बब्ब केह् डोगरी कीऽ बोलदे न केह् साढ़ी मात्तर भाशा ऐ जां केह् ऐ साढ़ी डोगरी साढ़ी डोगरी बोलना साढ़े आस्तै क्यों जरूरी ऐ लोग हिन्दी बोलदे इंग्लिश बोलदे अस अगर डोगरी बोलगे ते अस साढ़ी एह् पंछान ऐ नेईं अस डोगरे न अजकल्ल ते हून गौरमैंट स्कूलें बिच्च फ्ही पढ़ांदे लोक कि जे जेह्ड़ा गरीब होग उन्न ते पढ़ाना गै पढ़ाना गौरमैंट स्कूल बच्चें गी ओह् पढ़ांदा कि नेईं बच्चें गी ओह् पढ़ांदा कि नेईं मैं गौरमैंट पढ़ाया अपना बच्चा मेरे बच्चे गी कुछ अच्छा अच्छा आह्ग अच्छे संस्कार आंह्ग मेरे बच्चे गी भला डोगरी बोलग एह् अच्छा कम्म करग अच्छे संस्कार होने जरूरी न हर इक बच्चे च पढ़ना जरूरी ऐ अजकल्ल ते अजकल्ल दे जमाने बिच्च पढ़ना जरूरी ऐ ऐजुकेशन जरूरी ऐ पर अजकल्ल दे जमाने च संस्कार बी ते जरूरी न अजकल्ल दे जमाने च हर इक बच्चा अपने संस्कारें गी भुलदा जा'रदा अपने मां बब्ब दी गल्ल नेईं सुनदे अजकल्ल दे बच्चे फोने बिच्च लग्गे दे रौंह्दे जां ते पढ़दे रौंह्दे बच्चे अजकल्ल ते मैक्सिमम बच्चे पढ़दे रौंह्दे ते गौरमैंट स्कूल इन्नी फैसलिटी कि लोग गौरमैंट स्कूल ऐनी पढ़ांदे कि नेईं इत्थें डोगरी पढ़ांदे एह् बो डोगरी बोलदे टीचर असें प्राइवेट स्कूल पाने बच्चे क्या गौरमैंट स्कूल च पढ़ाई नेईं ऐं गौरमैंट च पढ़े दे बच्चे में आं अज्ज मैं गौरमैंट पढ़ी दी आं में अज्ज अपने मां बब्ब दा नांऽ रोशन कीता कालेज तक्कर गेई में कालेज तक्कर पढ़ी दी आं में कालेज बिच्च में ग्रैजुऐशन कीती दी ऐ में कालेज बिच्च में डोगरी सबजैक्ट रक्खे दे हा में आखेआ नेईं में अपनी मात्तर भाशा पढ़नी ऐं असें जिसलै सर नै दिक्खेआ तुस डोगरी तुस डोगरी पढ़ी लैगे मेरे कालेज बिच्च दो गै कुड़ियां हां डोगरी पढ़ने आह्लियां में में ही इक्क कुड़ी होर ही अस डोगरी पढ़दे रेह् ते असें इक सर द'ऊं कुड़ियें पढ़ांदा रेहा में डोगरी बिच्च इन्ने पूरे सौ बिच्चा कदें नड़िनूएं ते कदें किन्ने ते किन्ने नंबर लैने क्योंकि असें गी डोगरी औंदी रेही असें अपने संस्कार आंदे रेह् जेह्ड़ियां जेह्ड़ियां परानियां गल्लां न जेह्ड़े जेह्ड़े पराने ग्रंथ न डोगरी बिच्च लिखे दे ओह् अजकल्ल दे बच्चें गी पता गै नेईं कि केह् हा पराने जमाने बिच्च केह्ड़े केह्ड़े ग्रंथ बगैरा लिखे दे हे अज्ज दे जमाने बिच्च में बाह्रमीं बिच्च में डोगरी पढ़ी दी ऐ बाह्रमीं बिच्च में डोगरी पढ़ी दी मिगी पूरी डोगरी औंदी में हर इक दीनू भाई पंत कवीर दास नाथ ते मिगी सारा कुछ आंदा ते अजकल्ल दे जमाने बिच्च में उत्थै गेई कालज गेई सर ने पुच्छेआ एह् कु'न एह् कु'न तुसें गी कि'यां औंदी इन्नी डोगरी में आखेआ कि साढ़े स्कूल अस पढ़े दे भाई गौरमैंट गौरमैंट हाई सकैंडरी पढ़े दे मेरे पापा बी अमी मां बब्बै ने मिगी गौरमैंट पढ़ाया हाई सकैंडरी पढ़ाया मिगी ते उत्थै बी सबजैक्ट रक्खे दा हा एह् हिन्दी ते डोगरी डोगरी हिन्दी सबजैक्ट बी ऐ हा ते जेदा में डोगरी गै रक्खी में जारमीं बिच्च बी डोगरी रक्खी ते बाह्रमीं बिच्च बी में डोगरी रक्खी फ्ही में जिसलै कालेज गेई ते कालेज बी में डोगरी सर असें गी इन्ना शैल पढ़ांदे रेह् अजकल्ल दे सर ते पढ़ांदे लोकें गी ते डोगरी बोलने गै नेईं औंदी सर असें गी इन्ना शैल पढ़ांदे रेह् कि डोगरी इ'यां नेईं इ'यां होंदी एह् नेईं इ'यां करना चाहिदा साढ़े साढ़े संस्कार एह् न कि मां बब्ब दा कैह्ना मनना चाहिदा असें गी असें गी डोगरी बिच्च टीचरें इन्ना कुछ समझाया कि टीचर साढ़ै बास्तै लग्गे अजकल्ल दे बच्चें गी आखदे कि नेईं ऑन लाइन फौने उप्परा पढ़ो तुस ऑन लाइन पढ़ो ऑन लाइन टीचर लैक्चर दिंदी आन लॉईन फोनै उप्परा पढ़दे अजकल्ल दे जमाने बिच्च बच्चे पर ऐसा नेईं होना चाहिदा हर इक प्राईवेट स्कूल होई गेआ गौरमैंट स्कूल होई गेआ डोगरी होनी चाहिदी अजकल्ल दे बच्चें डोगरी बोलना गै निं औंदी अस अगर डोगरी बोलगे ते लोग आखदे केह् बोला दे एह् इ'यै केह्ड़ी भाशा बोला दे न एह् इ'नें गी ते कुछ बोलना गै निं औंदा इ'नें गी हिन्दी बोलना निं औंदी पर अस अपनी मात्तर भाशा गी लेइयै अग्गै तक्कर चलने अजकल्ल दे बच्चे आखदे इ'यै तुस पका निं केह् बोला न असें गी ते कोई समझ निं लग्गा दी अजकल्ल दे बच्चे डोगरी भुलदे जा दे न पर ऐसा नेईं होना चाहिदा असें अपनी डोगरी भाशा चाल्लू रक्खनी चाहिदी बच्चें गी बी सखानी चाहिदी अजकल्ल दे बच्चें जां अपने बच्चें हर कुसै गी सखानी चाहिदी असें अपनी भाशा मिगी ते में गौरमैंट स्कूल दी ते प्राईवेट स्कूल प्राईवेट स्कूलें च बच्चें गी इ'यां मैडमा अक्सपीरिंयस दिंदियां कि नेईं जे पूरी कताबां पढ़ांदियां कि जे ऐ एह् इ'यां एह् इ'यां इंग्लिश आई दी अजकल्ल स्कूलें मैक्सिमम इंग्लिश आई दी स्कूलैं हर इक स्कूल च इंग्लिश गै चला दी ई वी ऐस्स चला दी कंप्यूटर चला दा बगैरा ऐस्स ऐस्स टी इ'यै चला दा डोगरी ते बोलदे गै नेईं कि डोगरी है केह् चीज ऐ डोगरी बी ते डोगरी बी कोई सबजैक्ट होना चाहिदा साढ़े जमाने बिच्च डोगरी इक्क सबजैक्ट होंदा हा कि अस डोगरी बोलदे रेह् डोगरी सिखदे रेह् कि पराने जमाने बिच्च लोग कि'यां केह् करदे हे ते कि'यां लोग अग्गें बधे ते कि'यां साढ़े डोगरे अज्ज अज्ज दे कुदै ते कुदै न मेरे में अपनी गल्ल सनाई कि मेरे पापे ने इन्नी मुश्कला कन्नै पढ़ाया मिगी पैह्ले मिगी हाई सकैंडरी पढ़ाया फ्ही मिगी कालज बिच्च पढ़ाया कालज बिच्च में त्रवै समिस्टरें में छे समिस्टरें बिच्च में डोगरी पढ़ी दी ऐ अच्छी डोगरी पढ़ी दी अच्छे नंबर लैते में क्योंकि मिगी डोगरी औंदी ही लिखना बी औंदी ही ते बोलने बी औंदी ही सारा मिगी अज्ज दे जमाने बिच्च डोगरी है गै नेईं नेईं प्राईवेट स्कूल ते नेईं गौरमैंट स्कूल होग बी ते बच्चे नेईं पढ़दे अजकल्ल प्राइवेट ते है गै नेईं ऐ गौरमैंट ऐ टीचर अच्छे अच्छी तरह कन्नै गाइड करदे बच्चें गी कि हां तुस पढ़ो पर बच्चे गै निं पढ़दे बच्चें दे मां बब्बें पता कि डोगरी ऐ बच्चे गै मनन कि डोगरी पढ़नी ऐ में ते ओह् पढ़ान टीचर गौरमैंट स्कूल च डोगरी दा सबजैक्ट है पर अजकल्ल दे बच्चे गै नेईं डोगरी बोलने गी बोलने त्यार होंदे कि नेईं असें डोगरी सबजैक्ट पढ़ना असें अस डोगरी बोल्ली सकने अस पढ़ी सकने बच्चे गै निं मनदे अजकल्ल दे टीचर ते पढ़ांदे जिसलै बच्चे दिखदे कि नेईं टीचर इंग्लिश बिच्च बोला दे हिन्दी बिच्च पढ़ा दे टीचर होर होर कुछ पढ़ा दे इ'यां ऑनलाइन फोनै बिच्च पढ़ा दे फ्ही उ'नें एह् कीऽ पढ़ना फ्ही उ'नें पैह्लें आखदे कि असें डोगरी नेईं पढ़नी असें असें इंग्लिश सबजैक्ट रक्खना असें ई वी ऐस्स सबजैक्ट रक्खनी टीचर ते पढ़ांदे अजकल्ल दे प्राइवेट प्राइवेट स्कूल जैदा पढ़ाई ऐ जेह्ड़ा मीर ऐ ते ओह् अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ा दा उं'दे बच्चे जेह्ड़े शैल बोलदे चालदे शैल कम्म काज करदे शैल अजकल्ल दे बच्चे इ'यां पढ़ी लिखियै एह्ड्डी एह्ड्डी पोस्टां बगैरा लैती दियां हून अजकल्ल दे डोगरें पढ़ी पुढ़िया अग्गें अग्गें एह्ड़ी एह्डी क्वालीफाई करियै एह्ड्डी एह्ड्डियां एह्ड्डी एह्ड्डियां पोस्टां बगैरा लैती दियां कोई किश ऐ कोई लैक्चरार लग्गे दा डोगरी दा कोई कल्चर दे बारे च मतलब कि कोई कोई ओह् लग्गे दा लैक्चरार कोई टीचर लग्गे दा कोई इ'यां स्कूल बच्चें गी पढ़ांदा अजकल्ल ते डोगरी इन्नी चली दी डोगरी पराने जमाने दे पराने जमाने दे जेह्ड़े लोग न हर इक लोग डोगरी बिच्च गै बोलदे डोगरी बिच्च जॉब करा दे अजकल्ल दे जमाने बिच्च डोगरी है गै नेईं कोई बी जॉब आई दी फोने पर ऑनलाइन जॉब बी करी सकने तुस ऑफ लाइन जॉब बी करी सकने ऑनलाइन जॉब बी करी सकने अजकल्ल दे बच्चे ते सिर्फ इंग्लिश उप्पर फोक्स दिंदे न डोगरी उप्पर कोई फोक्स निं दिंदे कि डोगरी साढ़ी मात्तर भाशा ऐ असें डोगरी बोलनी चाहिदी ओह्दे उप्पर नेईं फोक्स ते टीचर बी निं आखदे उ'नें गी भला डोगरी बोलो टीचर बी निं आखदे तुस ओह् सबजैक्ट ऐ हर टैम फोने गी लग्गे दे अजकल्ल दे बच्चे पैह्लै जमानै बिच्च एह् होंदा रेहा कि नेईं घर दा परोआर बौंह्दा रेआ शैल मां बब्ब दे संस्कार अस कट्ठे गै होन बच्चे ते मां बब्ब संस्कार देन अपने बच्चें गी कि एह् इ'यां नेईं ते इ'यां होंदा इ'यां नेईं इ'यां होंदा अजकल्ल बच्चे बौंह्दे गै नेईं ते मां बब्ब ने संस्कार केह् देने डोगरी बिच्च कि एह् साढ़े पैह्ले जमाने दा एह् ग्रंथ हे ओह् है गै नेईं सिस्टम रेह्दा अजकल्ल दे बच्चे सिर्फ फोने लग्गे रौंह्दे फोनै बिच्च ऑनलाइन पढ़ाई करा दे ऑनलाइन निकली जंदा सारा किश ते ऑनलाइन गै बच्चे दिखदे रौंह्दे मां बब्ब आखदे एह् केह् ऐ फोनै बिच्च केह्ड़ी पढ़ाई होआ दी ओह् ते मां बब्बे पता गै निं लगदा भला फोनै बिच्च बी पढ़ाई होंदी क्योंकि उ'नें डोगरी बिच्च पढ़ाई कीती दी स्कूलें बिच्च जाइयै पढ़ाई कीती चे उ'नें स्कूलें पढ़ी पुढ़ियै गै अज्ज किश बने दे न ओह् अजकल्ल दे बच्चे फोनै बिच्च लग्गे दे न फोनै बिच्च जेह्ड़ा जेह्ड़ा लभदा ते ओह् ओह् पढ़दे बच्चे डिजटल टीचर सखांदे हां अस फोन टीचर आखदे हां तुस फोनै बिच्च दिक्खी लैएओ ते तुसें गी लब्भी जाना बच्चे बी फोने गी लग्गे रौंह्दे ते कम्म काज करदे रौंह्दे चलदा रौंह्दा सिस्टम पर पराने जमाने च लोग सरकारी स्कूलें च पढ़ियै अज्ज दे जमाने बिच्च लोग नौकरियां न करा दे अज्ज दे जमाने बिच्च नौकरियां है गै नेईं ते डोगरी बोलने आह्ले बच्चें बी ऐनी लोग बच्चे गै निं डोगरी बोलने आह्ले कि उ'नें आ'वै ते ओह् बच्चे अग्गें जाह्न नौकरियां लैन लैक्चरार लग्गन जां सुपरबाजर लग्गन जां किश बी लग्गन डोगरी बोलने गै निं औंदी उ'नें गी ऑनलाइन तुस डोगरी ऑनलाइन थोह्ड़ी डोगरी च करी सकदा कम्म अज्ज दे जमाने बिच्च ते छड़ी ऑनलाइन इंग्लिश ऐ चला दी पर पराने जमाने बिच्च अज्ज दे जमाने बिच्च लोग कुतै ते कुते न पुज्जे दे इन्नी सोह्नियां नौकरियां न करा दे लोग अज्ज अज्ज दे जमाने बिच्च लोग आखदे नेईं इंग्लिश औनी चाहिदी बच्चें गी बी इंग्लिश सखांदे टीचर बी इंगलिश बोलदे डोगरी नेईं टीचर बोलदे ते नेईं बच्चे बोलदे गौरमैंट स्कूल च सबजैक्ट ते है अच्छे गाइड करदे टीचर पर मैक्सिमम लोग प्राईवेट स्कूल पढ़ांदे बच्चे प्राईवेट स्कूल च बड्डे बड्डे लोग जंदे जिं'दे कोल पैसे न बगैरा ओह् जंदे प्राईवेट स्कूल जिं'दे कोल पैहे नेईं हैन ओह् गौरमैंट बच्चे पढ़ांदे गौरमैंट बी पढ़ाई ऐ अच्छा हर इक टीचर हर इक लैकचरार अच्छा गाइड करदा बच्चें गीअच्छा हर इक अक्सपीरिंयस दा बच्चें गी कि नेईं तुस इ'यां नेईं इ'यां पढ़ो तुस पूरा पूरे कोशन बगैरा सारा किश याद करांदे बच्चें गी टीचर कोई पैह्ले जमाने ते कोई टयबशनां टाशना नेईं हियां अज्ज दे जमाने बिच्च बच्चे एह्डे एह्डे स्कूलें बक्खरे पढ़ा दे ते टयूशनां बक्खरे पढ़ा दे लोग फ्ही बच्चे रेही जंदे पैह्लें जमानें ते लोग छड़े सरकारी स्कूलें पढ़दे रेह् ओह् लोग सिर्फ डोगरी गै बोलदे रेह् ते डोगरी बिच्च गै सिखदे हे डोगरी बिच्च गै पढ़दे हे अज्ज ते डोगरी बिच्च गै उ'नें नौकरियां नाकरियां लैतियां शैल नौकरियां बी शैल लै दे शैल पैसे कमा दे शैल ऐक्सपीरिंयस ऐ उ'नें हर इक हर इक कम्म काज करा दे पर अज्ज दे जमाने बिच्च कोई बी स्कूल च डोगरी भाशा ऐनी ऐ एह् साढ़ा जेह्ड़ा साढ़ा साढ़े जेह्ड़े संस्कार न इ'नें गी बंद इ'नें गी दब्बने दी कोशश करा दे डोगरी साढ़ी मात्तर भाशा ऐ साढ़े संस्कार गै नेईं हैन बच्चें गी एह् निं पता कि असें अपने संस्कार दे अकार्डिली चलना चाहिदा असें अपने संस्कार सिक्खने चाहिदे असें गी अपने संस्कार औने चाहिदे असें बड्डें कन्नै कि'यां गल्ल करनी अज्ज दे जमाने बिच्च ते बड्डें गी डोगरी गै औंदी ते